अच्छे खेल जो कि जो कि मनो मज़ेदार ओर रोमांचक होते हैं उनके खेल के जो नियम होते हैं वो ना बहुत आसान होते हैं और समझ में और समझ भी आसानी से आ जाते हैं इन खेलों में उम्र और क्षमताओं का कोई ज़्यादा डिपेन्डेन्सी नहीं होती है हर कोई इसको खेल सकता है खेल में बुनियादी कौशल अवश्य होता है थोड़ा बहुत आना चाहिए बट हाँ आप खेल सकते हैं और खेल में प्रतिस्पर्धा का तत्व होते हैं वहीं दूसरी ओर देखा जो महान खेल हैं यह खेल अद्भुत और मनोरंजक होते हैं इन खेल में तो के जो नियम होते हैं वह जटिल होते हैं और गहन होते हैं हैं इन गेमों के लिए आपको उचित स्तर का कौशल भी होना चहिए और विशेषता भी विशेष भी होने विशेषज्ञता भी होने चाहिए आपको इन सभी गेमों के उसके बाद इन खेलों में आपको रणनीति ओर इन सब चीज़ों का और योजना बनाने का भी बहुत वह प्रभाव पड़ता है इन गेमों पर ओर आपको अच्छे से यह सब चीज़ें आने चाहिए इन गेमों पर इतिहास और परम्परा का भी बहोत महत्वपूर्ण इस वो इस महत्वपूर्ण होते हैं इनमें वहीं इसके साथ वहाँ पर संस्कृति और यह सारी चीज़ें भी गहरा प्रभाव डालती है